हेल' ओ आदै नों बे बेंथल बिस्किट फेक्ट'रिनि मालिख दा ओ आं खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोनलै ओमफ्राय दा मा रोखोम सोलिगासिनो दं मानसियाथ' नांखागौ दा ओरैनो थांब्लानो नांखागौ दा बेवनो थांनो नागिरदोंमोन जों साथामसो सेंग्राफोरा थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौनो सोंहरनो थिननायखाय सोंहरनाय जादों आरो लोगो सासे लोगोआ सोंनो थिन्दों नालाय बेखौनो सोंदों आरो आं ओमफ्राय दा ओरैनो बेथनफ्रा मा सिस्टेम बे दिन हाजिरा होयो ना सफ्था होयो ना मान्थलि होयो उम माने सफ्था लायो ना दिन लायो ना मान्थलि लायो आरोखि उम ओमफ्राय ओरैनो थानाय जानायफ्रालाय रुमाथ' मोनखागोन जाहैबाय ओमफ्राय जानायफ्रा ओं ओमफ्राय रेटआ रेटआ बेसेबां होन्दोंमोनलाय दिन हाजिराया साराइ तिनस' रुम फ्रि जानाया गावनि जाहैबाय

ओमफ्राय जायखिया जों सफ्थासे उनाव थांनो नागिरदों सफ्थासे माने सिगां थांनो नागिरदोंमोन माने गामियाव खामानि एसे आद्रा दंनालाय बेखौ फोजोबनानैसो थांनो नागिरदों आरो जों खामानि लानाय दंनालाय एसे बिदिनो गामियाव मावब्लाबो खामानि मोनथेरा नालाय बिनि थाखायनो जों दा थांनो गोसोखांदों आरोखि मानसि नांगौ होननायखाय जों दा थांनो नागिरदों होमब्ला जों सफ्थासे उनाव थांसै सार दे